अंतरिक्ष में आसमानी शयुनि खे खोजण लाइ ऐं हुनजे फिनॉमिना जो अध्ययनु करण जे लाइ असां कंप्यूटर सिमुलेशन ऐं ॿियू मॉडलिंग टेक्निक्स जो उपयोगु कंदा आहियूं असां उनमें नए ग्रहन जी खोज कंदा आहियूं असां हुनमें नए चंडनि जी बि खोज कंदा आहियूं जीअं शनीअ खे रिंग्स आहिनि ऐं जुपिटर जे ग्रह खे अलॻि अलॻि चंड आहिनि हिनजी बि खोज असां कंदा आहियूं